जोंनि गामियाव गोबां खृष्टान दं हिन्दु दं बांगाल दं आरो जोंहा मुगैलायनांगौ जेबो माबा गैया बे भगबाना मोनसेल'खा बयबो एखे समान थै मोनसेनिसो होनजायो मोदाय मासेनि फिसासो होनजायो आरो जोंहा बेफोरखौ मुगैलायनांगौ जेबो गैया आरो जों बर'जों बर' मोजाङै मोजां थालायनांगौसो आरो बेहाय बखिलायनांगौ जेबो माबा गैया बेहाय आरो जोंहा जों जोंनिखौ फालिलांगोन नोंस्रा नोंसिनिखौ फालिलांदो जोंहा जोंनिखौ फालिगोन आरो बिसोरबो जयगुरुफोराबो जयगुरुनिखौ फालिगोन मालाय गावबागाव धोरोमाव बे एखे मासेयानो जोंहा बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ आरो जोंहा गोबाङैनो मोजाङै समानैनो थानांगौ आरो मुगैलायनो नाङा आरो गामि मोनसेयावनो थालायलायनाय आरो जोंहा बयबो समानैनो थालायनांगौ आरो गावजोंगाव बखिलायनाय मानाय जालायनो नाङा